गेलेनाया थ' गामियारि सुबुंफोरनो मुलाम्फा होयो बेखौ रोंनांगोन गावआ गावनि सायावसो सोनारो आरो बेयो जेनेबा गेलेनायाहै गामियारि गेलेनायाथ' ओरैनो मोनानि थाम ब्रै बाजिनिफ्राय गेलेनायो मोनानि बा बा द' समसिम गेलेनाय जायो आरो जोंनि गामियारिफोरा

दा बेयावनो गामियारिनिफ्रायबो गेलेनानै जोबोर बेफोरबायदिनो गेलेनानै जोंनि गामियारिफोरनिफ्राय गेलेनानैबो गोबां बेफोरबायदि साख्रि बायदिसिना मोननो हादों बा जेनेबा फुंनि समावहाय खारनाय बारनाय रानिं बेफोरखौ प्रेक्टिस खालामबाय थानानै बेफोरबायदिनो गावनि टाइमखौहै गाव सोनारनानै गेलेनानै बेफोरबायदि बांसिन साख्रि बाक्रिखो मोननो हायो आरो बिदिनो गोजान गोजानावबो दावबायहैनो मोनो गोबां गोबां जायगायावबो दावबायहैनानै गेलेनाय गेलेनानै मुंदांखा मोननो हायो आरो जेनेबा जे गोदोर गोलाव बेफोरबायदि गेम गेलेनानै रांखावरिबो आर्जिनो हायो मोननो हायो दा समाजावहै बेखौनो बुंनो थांबा बेनो जेनेबा जोंनि समाजआहै गोरोबनांगोन समाजाव गोरोबलायनानै ज' ज' जोंनि गथ'फ्राहै गेलेनो रोंनांगोन जेनेबा खोथाफोरखौ मानिलायनांगोन आरो जेनेबा होनबासो गेलेनायनि सायाव सोनारनो हागोन मोजां जागोन रोंगौथि जागोन रोंगौथिखौ मोननो हागोन दा बिदिनो गामियारिफोराबो गोबां रोखोमनि खेला बा बायदिसिना गेम गेलेनो हायो आजिकालि अनलाइन गेमनिफ्रायबो बारग'नो हायो जेनेबा बेफोरबायदि गामियारि गेम गेलेनानै खेला गेलेनानै गामियरि सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो थाखाय गोबां कस्त'बो खालामनांगौ जायो दा जेरै बेफोरबायदि गेमफोरावबो कस्त' खालामनांगौ जायो बा एसे गोब्राब गेलेनोबो गोनां जायो समाव बा गामियारि सुबुं गामियारि गेमनिफ्रायबो जेनेबा सेलेक्सन जानानैहैसो गोजानाव थांगोन स्टेट लेभेलाव थांगोन गोजौ थाखोआव थांगोन इन्टारनेसनेलफोरावबो थांनो सान्स थायो बा जेनेबा नोंनि गेलेनायनि सायावसो सोनारो आरो जेनेबा बेवहायनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो मोनगोन बा स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन मोजां गेलेनो रोंनांगोन सेलेकसन जागोन होम्बासो